हमारे माता पिता और दादा दादी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं क्योंकि उन्हें युवा अवस्था में अच्छे शिक्षा प्रदान नहीं हुई न ही अच्छे शिक्षक मिले क्योंकि उस समय पर न ही अच्छे विद्यालय हुआ करते थे और न ही अच्छे शिक्षक और जहाँ पर हमारा निवास है वहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है उन लोगों को पहले युवा अवस्था में बहुत सारे काम और घर के जिम्मेदारियाँ बहुत ही छोटी उम्र में उठाना पड़ा था जिस वजह से न उन्हें पढ़ने का मौका मिला और न अन्य कार्य करने का मौका मिला उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना किया है जिसके वजह से उनकी शिक्षा नहीं मिल पाई है और वह ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं